सुमिंग आजकाल खुबूच गरजेचो जाला की आतां जर तुका केन्नाय उदकान सोडलो तुका कसो भायर सोडतोलो हांवें एक्सपिरियन्स पळयलां की एक मनीस म्हज्या मुखार बोडून मेलो कसो जालो कित्याक ताका पेंवपाक कळनाशिल्लें आनी तो सुद्दां नदयेचें उदकान देंविल्लो तुका नदयेचें उदकान फक्त जर उबो रावपाकच कळ्ळें न्ही जाल्यार तुका चलता तें पूण तुका जर बेश्टोस सोडलो तुका पेंवपाक सो कळना तुका उदकान फक्त उबो रावपाक कळपा जाय म्हळ्यार फ्लोट जावपाक कळपा जाय तो पर्यंत तुका फ्लोट जावपाक कळटा तो पर्यंत तुका स्विमींग कळटा इतलेंच तरी तूं कळ्ळें न्ही तूं तुका पुरो तुका पेंवपाक तुका शिक स्विमींग जर शिकपाकच जाय जाल्यार तुका कोचिंग करपा जाय आनी तूं दोन वीक तुका पंदरा दिसां मागीर शिकपाक जाय आनी स्विमींगान तुजी फूल बॉडी एक्ससायज जाता सो तितून कितें जाता की तुजें लायफूय बरें उरता आनी तुका हेल्थ बेनिफिट्सूय खूब मेळटा तितून